हाइक खालामनो थाखाय हा बाहागोआव आं मोननै रोखोमनि मोननै रोखोमखौ साबसिन मोजां मोनो जेरै अरन बारियाव हाइक खालामहैनाय आरो हाजोआव हाजोआव हाइक खालामहैनो हाइक खालामहैनाय जे हाजोफ्राव माने दै बाज्रुमनायफोरखौ नायनो जरना जि आङो सानदोंमोन मेगालयानि दाबोल दाबोल रुट देकार ब्रिजआव बेखौ नायनो थांदोंमोन ओ बे मोनसे भेलि भेलि टाइपनि आरो जायनाखि तिन थामनिफ्राय थामनिफ्राय ब्रै घन्टासोनि ट्रेक्किं जायो आरो बेयावहाय जायनाखि हाजो थिखिनिआव थांबाय हाजो थिखिनिनिफ्राय थांनानै माने ट्रेक्किं खालामै खालामै एखदमबारे भेलि गाहायाव ओंखारख्लाय नानै माने जेरै रुट ब्रिज माने बेखौ नायो आरो बेफोरबायदि बेखौ बेराद मोजां मोनो आरो माने जरनाफोर माने दै बाज्रुमनायफोरखौ नायनो बेराद मोजां मोनो आरो बेनिफ्रायबो अरन गुदुआव आरो अरन गुदुआव बेराद मोजां ओरै जेरैनि गावनि जाग्रा आदार मुवाफोरखौ लानानै थांखानानै टेन्ट लानानै थांनानै गावगावनि बेहाय मानि हर थाहैनाय हर थानानै मिथिंगायारि मानि जिब जुनारफोर ओंखारनायखौ नायनाय एबा नायनो लुबैनायफोरखौ माने मोनसे बियो बेराद मोजां मोनो आरो बेफोरबादिखौ आरो मानि हाजो हाजो थिखिनिफ्राव गाखोनानै जेरै जोमैखौ माने जोमैआनो मानि नोंनि मोदोमफोरखौ आराम बिलिरलांनाय बादि मोननाय बेफोरो जाहैबाय मोनसे माने जिउआव माने बिराद मोजां माने गोसोफोरखौ माने थाजिम मोनहोलायो आरो बेफोरो